جی ہاں میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ جس کس طرح اپنے پاسپوٹ کو نئے پتے کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے ہندوستان میں پاسپوٹ پر پتہ تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کچھ مراحل پر عمل کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنے پاسپوٹ کا اجرا کنندہ دفتر میں درخواست دینی ہوگی یہاں مکمل رہنمائی ہے پاسپوٹ اپنا اپنا اصل پاسپوٹ اور اس کی فوٹو کاپی نئے پتے کے ثبوت آپ کے پاس پانی کا بل ہے جو پتہ ثبوت کے طور پر قابل قبول ہے کوئی اس کی ایک فوٹو کاپی بھی ساتھ رکھیں فوٹو گراف آپ کی حالیہ پاسپوٹ سائز تصویر اگر ضروری ہو اپنی اپائنٹمنٹ کے دن مقررہ وقت پر پاسپوٹ سیوا کیندر یا پاسپوٹ آفس پاسپوٹ سیوا کیندر پر جائیں آپ کو اپنی درخواست اور دستاویزات وہاں جمع کرانی ہوگی پر بایو میں بایو میٹرک ڈیٹا فنگر پرنٹ وغیرہ لیا جائے گا اور آپ کے دستاویزات کی تصدیق ہوگی